आसामाव फरायसालिफोरनि बिबाङा बांदों दा सरकारनि सरखारि फरायसालिनि अनगायै प्राइभेट स्कुला बांसिन होन्नानै जों रोखायै जों बुंनो हायो मानोना दासिम फरायसालि सरखारि फरायसालिफ्राव जा बायदि फोरोंनांगौ जा बायदि फोरोंगिरि नांगौ जादों दा बेखौ जोङो प्राइभेट बा गावारि फसंथाननि अनगायै जोङो खोब खम खम नुनो मोनो दा आसाम सरकारा फरायसा सरखारि फरायसालिफ्राव बायदि रोखोम फरायसाफोरनो सुफुंनो थाखाय सुबारि फरायसाफोरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गोबां हाबाफारि लादों जेरै गान्नाय जोमनायखौ फ्रियाव होनाय

मानलि फिसखौ लायि लोगोसे उन्दै उन्दै थाखोनि क्लास वान टु ट्रिफोरनो बे सानजौफु मिट डे मिल सानजौफुनि आदार होनाय बेफोरबादि फसंथानखौ बेफोरबादि हाबाफारिखौ जों सरखारि जों नुनो मोनो नाथाय प्राइभेट बा गावारि फसंथान बेफोरो जों बेफोरखौ सुबिदाखौ जों नुनो मोना बेनि उन जोङो बुंनो हायोदि आसाम आसामाव सरखारि फरायसालिनि अनगायै प्राइभेट फरायसालिफ्राव बांसिन रिजाला मोजां जायो होन्नानै जों बयबो सानो बेखायनो नाथाय फरायनायनि बेलायाव गावबा गावनिसो समखो थि खालामना लानाया मोजां गावबागाव

आसामावहाय गोबां प्राइभेट फरायसालिफोरबो दं दा जोङो बांसिनखौनो फरायसाफोरखौनो जोङो प्राइभेट फरायसालिफ्राव फरायनाय नुनो मोनो मानोना प्राइभेट फरायसालियावहाय साबजेक्टस वाइस आयदा बायदियै फोरोंगिरिखौ जों मोन्नो हायो नाथाय सरखारि फरायसालियाव जों बेफोरबायदि आयदाखौ जोङो बेफोबायदि खाबु जोङो मोन्नाया गोब्राब मानोना थोजासे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो सरखारि फरायसालियाव जों मोन्नो हाया